हाँ मुझे याद है पाँच तारीख़ें दो जनवरी उन्नीस सौ इक्यासी तीस मार्च उन्नीस सौ तिरानवे चार अगस्त दो हज़ार एक चौदह अक्टूबर दो हज़ार तेरह और अट्ठाइस सेप्टेमबर दो हज़ार बाईस